नोंथांनि थाखाय आं दिनै आंनि ट्रेनखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय आं दा आंनि जायगायाव समायाव सहैनो हानाय नोंला नोंथाङा थाब फैयिनि जाहोनाव